میٹرو ہونے کے کارن دور کا دور کا سفر بہت آسان ہو گیا ہے اور میٹرو میں ہم لوگ کو بیٹھنا اور میٹرو میں بیٹھنا بھی مجھے بہت پسند ہے اور میٹرو میں سفر کرنے میں ہم لوگ کو بہت مزہ آتا ہے اور اس کا بہت قیمت بھی ہے میٹرو میں بیٹھنے کے لیے اور یہ میٹرو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتا ہے میٹرو میں کئی طرح سے سویدھا ہوتا ہے بہت طرح کے سویدھا ہوتا ہے میٹرو میں اور ہم لوگ کو بہت جلد ہی پہنچا دیتا ہے اور ہم لوگ کو کام بھی آسان ہو جاتا ہے جیسے بور بھی نہیں ہوتا ہے بولنگ بوڈنگ فیلڈ بھی نہیں ہوتا ہے اور ہم لوگ بہت اچھے سے آ جاتے ہیں اور گاؤں دیہات میں ہم لوگ بائک سے موٹر سائیکل سائیکل سے جاتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتا ہے بہت دقت ہوتا ہے اور ہم لوگ کو سویدھا اپلبھ